ہمارے ملک ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کا نام بہار کے نام سے موسوم ہے اور بہار ہی کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام سیمانچل ہے انہیں علاقے میں میں رہتا ہوں یہاں کی ثقافتی ثقافت بہت ہی خوبصورت ہے جوکہ یہاں پر ہر قسم کے ہر اقسام کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں یہاں پر ایک خدا کے ماننے والے ایک وحدہ لا شریک کے ماننے والے بھی رہتے ہیں اور ایک خدا کے علاوہ یعنی بتوں کے پجاری کرنے والے شخص بھی رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے مختلف زبانیں ہیں کسی کی زبان ہندی ہے تو کسی کی زبان اردو ہے تو کسی کی زبان انگریزی ہے تو کسی کی زبان فارسی ہے تو کسی کی زبان الیہا ہے کسی کی زبان اردو ہے یہاں کے لوگ آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں اور اس طرح سے ایک دنیا والوں کو مثال دے کر جاتے ہیں اور ہم یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کا بجنس کھولتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے یہاں سامان لیتے ہیں چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی کیوں نہ ہو چاہے وہ مسلم بھائی کیوں نہ ہو ہم ایک دوسرے سے لین دین لیتے ہیں اور ہم جب کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں تب ہم ان لوگوں سے اس طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہے اس طرح سے ان لوگوں سے دوستی ہوتی ہے تاکہ ہمارے اندر ان دونوں کی محبت جاری و ساری رہے